السلام علیکم ہم عبد الرحیم بول رہے ہیں ہورنیہ سے ہم فون کیے تھے کہ ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں جو نہیں مل رہی ہے اسی کتاب کی تلاش میں آپ کو فون کیے ہاں مجھے کتابوں کی ضرورت ہے چار کتابیں کی مل جائے گی کتنے بجے آئیں گے ہمارے پاس گاڑی ووڑی نہیں ہے کس طریقے سے جائیں گے کون کون سی کتابیں ملے گی ہم کو ایک عربی دو عربی کی کتاب کی ضرورت ہے ایک ہدایت النحو اور دوسرا القراۃ الراشدہ اور انگلش کی کتاب ہے ہانیکم انگلش کتنے بجے آؤں آپ اپنا وقت بتا دیجیے آ جائیں گے عصر بعد وہاں پہ سہولت وغیرہ ہے کیونکہ میں وہاں پہ رہ نہیں پاؤں گا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو کتاب مجھے مل جائے گی نا کتاب لے کے آنا ہے

نہیں کتاب ہمیں لے کر آنا ہے اس کو لے کر کے ایشو کرنا ہے تو مل جائے گی ہم تو ہمارے پاس عصر بعد ٹائم نہیں ہے دیکھتے ہیں مغرب بعد اگر ہو سکے مغرب بعد آ سکتے ہیں مغرب بعد اگر آئیں تو کوئی دقت نہیں نا ہوگا تو آپ کتاب نکال کے رکھیے گا تو وہاں پہ کون کون کیا کیا چیزیں سہولت ہیں وہاں کون کون سی چیز کی سہولت ہے اور پارکن وغیرہ ہے پارکن کیوںکہ میں گاڑی لے جاؤں گا تو گاڑی کہاں رکھوں گا وہاں لائیبریری کہاں ہے دس گاؤں میں نام کیا بولے نثار اخلاق لائیبریری ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو آپ کو کال کروں گا تو مغرب بعد کس وقت آ جائیں مغرب بعد کس وقت میں آئیں گے ٹائم بتا دیجیے چھ پونے سات کے بیچ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے خدا حافظ